एतना देर से मतलब हमे जे छै से खाना ऑर्डर कयने छियै चावल दाल रोटी सब्जी चटनी आ एतना देर भए गेलै आदमी आबिके घर पर हमे बैठल छियै एक घंटा इंतजार केलियै दू घंटा केलियै इतना इतना देर अगर जे छै से लेट होतै तऽ हमर तऽ घर परके जे कुटुम आर जे आयल छथिन तब तऽ चलि जेथिन एते देर से हमे जे छै से कतना देर इंतजार करियै कतना झूठा बोलै हकू एकर एतना एतना झूठ अगर बोलतै तब तऽ आदमी भूखल रहि जेतै बेज्जैत होइ जेतै एतना देर एना अगर नहि छै तऽ ओ ढंगके ने बात होइके चाही नहि होतै तऽ फेर दोसरा देखबै एतना एतना देर हमरा ऐसे बोलाइके एकर बाद जे छै से झूठ पर झूठ झूठ पर झूठ आदमीके से बेज्जैत नहि होइ छै ऑर्डर अभी केलियै सुबह केलियै छओ बजे अभी तक लए जे छै से अभी दस बजै लए चललै अभी तक लए हमरा खाना नहि अयलै हन एते देर से हमे देख रहलियै आशा अभी आबै छै एकर बाद बात करलाक बाद फोन भी नहि उठबै छै की फोन भी काटि दै छै एतना देर हम कितना इंतजार करियै एतना देखैत देखैत आब हमरा किछु बोलै पर भी मजबूर भए गेलियै आब लोकेशन चालू भी करै छियै तऽ ओकर बाद जे छै से ओ भी नहि अथी होइ पाड़ै छै बेज्जैत होइ बला सबाल आब उपरमे रहलै गन एतना एतना देर की करियै किछु समझमे हमरा खुद नहि आबि रहल छै